تعلیمی نظام خصوصی ضروریات کے حامل طلباء کے لیے بہت ساری کوششیں کر رہا ہے جس میں نابینا اور میرے اور گونگے بچوں کے لیے اسپیشل اسکولس کے سیٹ اپ شامل ہیں دلّی میں کئی جگہوں پر ایسے اسپیشل لوگوں کے لیے اسکولس بنائے گئے ہیں جس میں ہاسٹل کی بھی سویدھا ہے اور اس میں ایسے باہر سے ٹیچرس منگائے گئے ہیں جو انہیں بریل لپی پہ اندھے بچوں کو ب ریل لپی سکھاتے ہیں جس سے تا کہ وہ کتابے پڑھ سکیں اور اسی طرح جو ہے جو ان بہرے بچّے ہیں ان لوگوں کے لیے سائن لینگویج سکھائی جاتی ہے تا کہ وہ اشاروں میں لوگوں سے اپنی بات کر سکے اس کے علاوہ کئی ساری جو ریگولر اسکولس میں بھی ان اسپیشل بچوں کے لیے کوٹا رکھا گیا ہے اور اس میں ایسے ٹیچرس رکھے گئے ہیں جو انہیں اسپیشل بچّوں کو سکھا سکیں ساتھ ہی جو نارمل بچّے ہیں ان کو بھی سائن لینگویج وغیرہ سکھایا جاتا ہے اور بریل لپی سکھائی جاتی ہے تا کہ وہ ان اس اسپیشل بچّوں کے ساتھ بات چیت کر سکیں کمیونیکیٹ کر سکیں اور وہ ان کے ساتھ ہل ول سکیں تا کہ ان خصوصی ضروریات کے حامل بچّوں میں بھی ایک کانفیڈنس پیدا ہو اور وہ بھی اپنے بہتر مستقبل کا راستہ طے کر سکیں